हॅलो हॅलो हॅलो हॅलो हॅलो मनिशाक फोन लागला तुमी निरो काडटा न्ही तो तुमी कसो जाता तो सांगपाक शकता थंय भितर घालतां मागीर बरो पांयानी मगो तो मुड्डीतां आनी सगळो उडोवन

आनी तें हय आनी ताची कोलीटी कशी आसता बरें म्हाका केन्ना मेळपा शकतलो सांजचें येता तर हांव दोन लिटर हय हय हय